میرے لکھنے کے سفر میں چند ایسے سرپرست اور رول ماڈل ضرور ہیں جنہوں نے نہ صرف میری سوچ کو جلا بخشی بلکہ میرے قلم کو بھی ایک خاص سمت عطا کی سب سے پہلا اثر میرے استادوں کا ہے جنہوں نے نہ صرف زبان کی باریکیوں سے آگاہ کیا بلکہ یہ بھی سکھایا کہ لکھنے کا مطلب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ احساسات ذمہ داری اور بصیرت کا اظہار ہے ادبی طور پر اگر دیکھا جائے تو منٹو قرۃ العین حیدر انتظار حسین اور فیض احمد فیض میرے لیے بڑی تحریک کا ذریعہ رہی ہیں منٹو کی بے باقی قرۃ العین حیدر کے سعت نگاہ انتظار حسین کی علامتی کہانیاں اور فیض کا انقلابی لہجہ ان سب نے مجھے مختلف انداز میں متاثر کیا ان ادیبوں نے مجھے سکھایا کہ تحریر محض کہانی نہیں بلکہ ایک طرز فکر ہوتی ہے جو معاشرے پر اثر ڈال سکتی ہے آج بھی جب میں کچھ نیا لکھنے بیٹھتا ہوں تو ان کی تحریریں ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے وہ میرے لیے چراغ راہ کے مانند ہیں جو اندھیروں میں روشنی دکھاتے ہیں اس لیے میرا ماننا ہے کہ ایک اچھا لکھاری کبھی اکیلا نہیں ہوتا اس کے پیچھے کئی ذہن کئی الفاظ اور کئی خواب ہوتے ہیں